आमच्या वाठारांत आतां जायते जे माचेर डेकोरेशन करता सजावट करता त्यो पयले सुवातेर प्लास्टीकची फुलां किंवां अशे तरेचें आमी लायतालीं आतां आमी माडा पासून जी चुडत आसा जे चुट्टां पासून नवे नवे क्राफ्ट तयार करतात तेज्या भितर ल्हानशे पाटले किंवा गणेशाची मुर्ती किंवां अशे पाखे कमळां अशे करून आतां माचेर सुद्दां सजावट करतात तशेंच तेजी खूब मोट्या प्रमाणान ल्हान कसल्याय प्रोग्रामाक तेजे निर्याती जातात आनी हांगासर गोंयान जायते पर्यटक येतात आनी हेजे हेजे जायती विक्री जाता